भारतक जलवायुके बात यदि कयल जाय तऽ भारतमे समशीतोष्ण जलवायुके प्रमुखता छै लेकिन समशीतोष्ण वायुके सङ्गहि यदि हम भारतके दक्षिणी हिस्साके यदि हम अध्ययन करी तऽ हमसभ बूझैत छियै कि भूमध्य रेखासँ दक्षिण भारतक दूरी विशेष नै छै ताहि लऽ कऽ दक्षिण भारतमे भारतके समशीतोष्ण जलवायुके प्रभाव ओतेक नहि छै आ जबकि भूमध्य रेखाके नजदीक भेलासँ जे भूमध्य रेखाके दोसर पट्टीके देशसभ छथि हुनकर जलवायुसँ बिलकुल मेल खाइ छै दक्षिण भारतक जलवायु ओहि लऽ कऽ ओहिठाम विशेष गर्मी पड़ै छै आओर ई बात अलग छै कि समुद्र भेलासँ ओहिठाम जे समुद्र तटपर लोकसभ रहै छथि समुद्रके किनारमे लोकसभ जे रहै छथिन हुनकासभके बेसी गर्मी आ बेसी ठण्डीके अहसास नहि होइ छन्हि लेकिन यदि समुद्र नहि रहितै ओहिठाम तऽ भूमध्य रेखाके नजदीकमे भेलाके कारणसँ भारतके दक्षिण भारतवला हिस्सामे बेसी गर्मी रहितै एखनहु ओना रहै छै बीचवला हिस्सा जे छै पठारी हिस्सा जे छै ओहिमे बेसी गर्मी रहै छै आओर यदि हम ऊपर भारतमे उत्तरके दिशामे अबै छी तऽ ओहिठाम समशीतोष्ण जलवायुके प्रभाव छै एहि लऽ कऽ जे उत्तर भारतमे मौसम आओर जलवायुके स्थिति छी तऽ किछु दिन गर्मी रहै छै किछु दिन ठण्डी रहै छै किछु दिन मानसून रहै छै हमरा बुझाइए कि एहन दोसर देशमे मुश्किलसँ देखलासँ भेटै छै कि सभटा मौसम एक्कहि टा देशमे भेट जाय कियाक तऽ यदि हम देखै छियै सउदी अरबके दिशामे जतेक देश पड़ै छै ओहिसभमे सिर्फ गर्मीके प्रमुखता छै यदि युरोपके देखल जाय तऽ ओहिठाम सिर्फ ठण्डीके विशेषता छै तहिना यदि हम अफ्रीका महादेशके अध्ययन करै छियै तऽ ओहिठाम देखै छी भूमध्य रेखापर स्थित भेलाके कारणसँ अफ्रीका पूरा गरम देशमे अबैए तहिना ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंडके देखल जाय तऽ ओहिठाम ठण्डीके विशेषता छै हमरा हिसाबसँ हमर भारत भूमि जे छै से सभसँ नीक देश सभसँ नीक भूमि छै कियाक तऽ एहिठाम सम शीतोष्ण जलवायु भेलाके कारणसँ ठण्डी गर्मी बरसात सभटा मौसम देखयके भेटै छै हमरासभके आ इएह कारण छै कि सभप्रकारके जलवायु भेलासँ भारतमे सभप्रकारके लोकोके रङ्ग छै आब जम्मू कश्मीरके तरफके लोककेँ देखै छियै हमसभ तऽ बड्ड गोर भुर्राक होइ छथिन ओसभ तहिना यदि हम दक्षिण भारतमे तमिलनाडू आन्ध्र प्रदेशके लोकसभके देखै छियै तऽ ओसभ कनि कारी छथिन आओर यदि मध्य भारतके लोककेँ देखै छियै बिहारके लोककेँ देखै छियै तऽ ने बेसी कारी होइ छथि आओर ने बेसी गोर छथि श्यामतः रङ्गके होइ छथि तऽ ई जे रङ्गक जे फेर बदल छै अन्तर छै ई जलवायुके कारणसँ होइ छै हमरा हिसाबसँ आओर इएह कारण छै कि हमर देशमे सभ रङ्गके लोक सभ खान पानके लोक सभ पहिरावा ओढ़ावाके लोकसभ भेटैत छथि क्या तऽ जे जम्मू कश्मीर रहैत छथि हुनकासभके बराबर देहमे स्वेटर जैकेट रहैत छन्हि तहिना जे दक्षिण भारतमे रहैत छथि तमिलनाडू आन्ध्र प्रदेशके एहि सभमे केरलमे तऽ हुनकासभके स्वेटर की होइत छै से आ रजाइ की होइत छै सीरक की होइत छै से जानबै नहि करैत छथिन आओर ओसभ गञ्जी लुङ्गी एहि सभमे रहैत छथि मध्य भारतमे देखल जाय बिहार उत्तर प्रदेशमे देखल जाय तऽ एहिठामके लोकसभ किछु दिन स्वेटरो पहिरै छथिन किछु दिन धोती गञ्जीमे भी रहै छथिन किछु दिन बरसातमे बरसातियो कपड़ा पहिरैके पड़ै छन्हि हिनकासभके एहिलेल देखल जाय तऽ सभसँ नीक हमरा अपन देश बुझाइए एहिठामके जे जलवायु छै से सभतरहके सुख देबयवला छै आओर एकर सभसँ बड़का जे नफा छै लाभ छै से ई कि सभतरहके जलवायु भेलासँ हमरा देशमे सभतरहके खाद्यान्न सभतरहके फसल सभतरहके सब्जी सभ तरहके फल फूल भेटेए हमरासभके देशमे जहाँ सेब भेटैत छै तहाँ आमो भेटेए ओहिना यदि नारङ्गी समतोलाके बात कयल जाय तऽ ओहो भेटैत छै तऽ सभरङ्गके भोजन सभरङ्गके अनाज सभरङ्गके फल हमरा देशमे भेटैए कियाक तऽ एहिठाम जे जलवायु छै से सम शीतोष्ण छै सम शीतोष्ण जलवायुके मतलब ई होइ छै कि कनिक गर्मी आ कनिक ठण्डी मतलब आधा गर्मी आधा ठण्डी ने बेसी गर्मी ने बेसी ठण्डी एहि लऽ कऽ एहिठाम जे बसनाइ छै बहुत ही सरल छै बहुत ही आसान छै एहिठाम लोककेँ रहयमे कोनो प्रकारके समस्या नहि होइत छन्हि गरीबो लोककेँ रहयमे कोनो तरहके समस्या नहि होइ छन्हि कियाक तऽ एहिठाम रहयके लेल बेसी उपार्जन करयके आवश्यकता नहि छै आओर कनिको पाइ कमाइवला नीक जकाँ एहिठाम रहि सकै छथि जेना दोसर देशके यदि तुलना कयल जाय तऽ ओहिठाम की छै तऽ जहाँ बेसी ठण्डी पड़ैए जेना यूरोपियन देशसभ छथिन तऽ हुनका काफी महग महग जैकेट स्वेटर ईसभ किनयके पड़ैत छन्हि तऽ हुनकासभके तहिना घरके व्यवस्था भी तेहन बनाबयके पड़ैत छन्हि जे ठण्डा बेसी नहि लगतनि आ रूममे हीटर रखयके पड़ैत छन्हि जे कमरा गरम रहै तहिना यदि दोसर दक्षिणी ध्रुवक देशके बात कयल जाय तऽ ओहूठाम बहुत मुश्किल होइ छै हुनकासभके रहयमे कियाक तऽ फ्रीज कूलर ईसभ राखयके पड़ै छन्हि आ अरब देशके यदि बात कयल जाय तऽ ओहूठाम परिस्थिति ओहने छै आओर ओहूठाम बहुत ही हार्श मौसम रहैत छै कियाक तऽ ओहिठामके जे माटिके स्थिति छै तऽ पूरा अरब देशसँ लऽ कऽ आओर अफ्रिकाके बहुत हिस्सा तक जे छै से सिर्फ बालू बेसी छै एहि लऽ कऽ ओहिठाम बेसी गर्मी पड़ै छै एहिठाम रहनाइ बहुत मुश्किल होइ छै लोककेँ पानिके समस्या तरह तरहके समस्या लोककेँ होइत छै आओर तऽ सभचीजसँ देखी सभ दृष्टिकोणसँ मिलाबी तऽ हमरसभके देश सभसँ नीक अछि हम तऽ एतबहि बुझैत छी